हेलो मछली मार्केट वाले भैया बात कर रहे हैं मुझे भैया यह एक किलो रोहू मछली खरीदना है एक किलो प्रॉन खरीदना है आप बता सकते हैं इनकी कीमत क्या है पाँच सौ रुपये किलो और प्रॉन भैया आप मछली बेच रहे हो या सोना चाँदी बेच रहे हो इतनी महँगी मछली थोड़ी ना बिकती है आप हो जो भी हो आपकी मछली है देखो ताज़ा भी नहीं दिख रही है कैसे कैसे दिख रही चिमी चामी से ऐसा लग रहा है कि दो तीन दिन पुरानी बासी वाली मछली है अच्छा इतना महँगा तो मैं खरीदूँगी नहीं आप चलो मुझे ना यह आधा किलो केंकड़ा और लौप्सर दे दो कितने की मिलेगी यह अब यह बता दो पहले तो आप आप यह भी इतने महँगे इतना क्या बेच रहे हो आप भैया यह अपने ना मछली प्रॉन और यह सारी चीजें ना यह चार सौ में कर दो पूरे पैक एक किलो मछली और एक किलो प्रॉन और आधा आधा किलो केंकड़ा और लौप्सर यह सब चार सौ रुपये में पैक करो हाँ हाँ ठीक है भैया देखना की ताज़ाी बाँधना यह अगर बसी रही न मैं इसको वापस आपके पास ही लाकर दूँगी हाँ भैया भी प्रकार के आप मछली रखते हो क्या जैसे की और भी कई रहती हैं अपने पास और भैया इसमें उस मछली में केकड़े मतलब केकड़े बोल रही हूँ मैं काँटे तो नहीं काँटे निकल कर नहीं बेचते क्या भैया वह मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी ना काँटे निकालने की फिर क्यों इतनी महँगी बेचते हो हाँ ठीक है ना भैया यह पैक कर दो आप